हीअ जो मिंत्रा मां मा लास्ट घुरायो आहे न ब्लेज़र हुओ ॾाढो सुठो आहे हुनजी सुठियूं ॻाल्हियूं पहिरीं हुनजो फैब्रिक ॾाढो सुठो आहे हुनजी क्वालीटी फैब्रिक जी ॾाढी सुठी आहे हिकदमि लाइक़ हुनखे हथ लॻायो त हीअं लॻंदो आहे की अलॻि मटीरियल आहे जो यूसयूअली कंहिंजो हूंदो न आहे कोई पाईंदो न आहे अहिड़ो मटीरियल ऐं सैकंड थिंग उन्हीअ जो फिटिंग साईज़ आहे उहो फिटिंग साइज़ मुखे मां घुरायां ऑनलाइन मां कुझु बि मूंखे ईंदी न आहे फिटिंग साइज़ ॾाढी सुठी आहे हुनजी ऐं ईअं मूंखे हीअ लॻो बि न की हिनखे चेंज करायण खपे या बदिली कर कुझ बि करायो पर इअ इअ हिकु टाइम ते पसंदि अची वियो ऐं थर्ड हिनजी स्टिचींग स्टिचींग ऐं जो शेप जो मतिलबु जो ब्लेज़र में अलॻि अलॻि शेप्स ईंदा आहिनि ब्लेज़र माण्हू कोई थोरो लो पाईंदो आहे कोई शॉर्ट पाईंदो आहे कीअं पाईंदो आहे हीअ हिकदमि एक्ज़ैक्टली मुंहिजे मुंहिंजे पसंदि जो आयो आहे ऐं मुंहिंजे भाउ जे शादी में त ब्लेज़र जी तारीफ़ से ईअं लॻे थो दुल्हो ई मां थी वियो आहियां